हाथ से बने कपड़े बाज़ार में बने कपड़ों से कई मायनों में भिन्न भिन्न होते हैं जैसे कि अगर हम इसके क्राफ़्ट्स मैनशिप की बात करें तो जो स्थानीय कारीगर या शिल्पकार होते हैं वो बहुत दक्ष होते हैं बहुत कुशल होते हैं वो आदमी के स्वभाव को उसके कपड़े पहनने के स्टाइल को समझते हुए और मज़बूत काफ़ी बनाते हैं दूसरा अगर हम स्थानीयता की बात करें तो आदमी जिस फ़ॉक कल्चर में जिस जिस एरेना में रहता हैं वो उसी टाइप की चीज़ों को पसंद करता है जैसे गांव में अभी भी काफ़ी लोग धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनते हैं तो ये सब लोग ज़्यादातर हाथ से बने कपड़े को ही पसंद करते हैं और इसके साथ ही हाथ से बने कपड़े लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि उसमें उनकी पसंद के हिसाब से चीज़े होती हैं मतलब जो चीज़ उन्हें पसंद होती है वो उसी तरीके से उसको उसको बनवा सकते हैं